عام طور سے میں دوپہر کے کھانے میں بریانی چاول اور دال وغیرہ تیار کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ چاول کھانا پسند کرتے ہیں وہ لوگ چاول کھاتے ہیں اور جو لوگ روٹی کھانا پسند کرتے ہیں تو دوپہر میں کبھی کبھی روٹی بنا لیتے ہیں زیادہ تر ہم چاول ہی کا استعمال کرتے ہیں ہمارا جو ثقافتی ہے وہ چاول کا ہی دوپہر کے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور بھی دیگر چیز ہے کبھی کبھی کھچڑی بنا لیتے ہیں کبھی کبھی دال کی کچھڑی بنا لیتے ہیں اگر بات کی جائے رات کی کھانے میں تو ہمارے یہاں ہمیشہ رات کے کھانے میں روٹی ہی رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو روٹی پسند نہیں کرتے تو کبھی کبھار وہ چاول بنا لیتے ہیں اور زیادہ تر جو لوگ چاول پسند کرتے ہیں وہ چاول رات میں بھی کھاتے ہیں اور جو لوگ چاول نہیں پسند کرتے ہیں وہ رات میں بھی کھا نہیں کھاتے ہیں اور نہ ہی دن میں کھاتے ہیں ان کے لیے دونوں ٹائم دوپہر میں بھی اور رات میں روٹی کا ہی سیون کرتے ہیں اور اگر بات کی جائے بہت سے ایسے لوگ ہے جو دوپہر میں کھچڑی نہیں کھاتے ہیں روٹی کو پسند کرتے ہیں اور بھی میٹھی چیز نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے جو ان کی خواہش ہے انہیں کے مطابق ان کو لیے تیار کی جاتا ہے